मेरे माता पिता ज्यादा अधिक नहीं पढ़े हुए हैं क्योंकि उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिल पाईं जो हमें आज दी जा रही हैं उस वक्त की सुविधाएं बहुत ही कम थीं और मेरे जो दादा दादी हैं वह भी अधिक नहीं पढ़े थे उन्हें भी अधिक सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई थी युवावस्था में अच्छे से अच्छे अवसर के लिए हमें हमारे माता पिता ने अब जो सुविधा दी हैं वह हमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिली हैं कुछ चुनौतियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा लेकिन उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए उन चुनौतियों का बहुत ही अच्छे से सामना किया परिस्थितियों में भी अ सुधार किया गया हमारी शिक्षा के लिए जिससे हम आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपना भविष्य सुधार सके धन्यवाद